फसल भेलाके बाद तऽ कैटा खरीदार अयबे करैत छै जे भरपूर मात्रामे जे छै से माल उठाके लऽ के चलि जाइत छै लेकिन आइ काल्हि आब जे छै से सरकार द्वारा पैक्सके सेहो व्यवस्था कयल गेल छै पैक्सोमे लोक जे छै से अपन जे छै से फसलके जे छै से दै छै जादा शोषणके बात नहि छै आब लोक सबमे भी जे हइ से जागरूकता आबि गेलैया लोक अधिक से अधिक अपन धन प्राप्त करैके रास्ता खोजैत रहैत छै तऽ हँ ई छै कि एके ही सीजनके जैसे फसल भेला पर चूँकि ओकरा किसानके जादा पैसा धनके जरूरत रहैत छै ओहि लेल जे छै से ओ अपन अपन जे से कमो दाम मे भेंटे लागैया एके जगह कतहुँ बिकायल तऽ बेच दै छै ओना सम्पर्क करै बालाके तऽ लोक सम्पर्क करिते रहैत छै कि जेकि हमरा से बेचू हमरा से बेचू लेकिन आइ काल्हि तऽ गाँवमे अखनो जे छै से बार्टर सिस्टम किछु जगह चलि रहल छै तऽ लोग बहुत सारा उपज रखने रहल जब जरूरत पड़ल तब ओहि सिस्टम से दोकानोमे जे छै से राखि लेलक आओर दोकानोमे जे छै से दे देलक आओर तुरन्त बिक्री करऽके आदमी जतेक बेचऽके रहैत छै ओते बेच दै छै किछु धन अर्जन कऽ लै छै ओकर बादमे जे छै से